आमच्या वाठारांतलो भोंवतणेचो किल्लो म्हणल्यार फर्मागुडयेवयलो किल्लो तो शिवाजीचो आसा पूण ताची इतली म्हायती म्हाका खबर ना कित्याक हांव हांगासर नवेंच आसा म्हणून जितलें हांव जाणां तितलेंचा हांव तुमकां सांगतां